یو اے این بنانے کے لیے ای پی ایف او پورٹل پر جائیں اور ضروری معلومات فراہم کرنے کے لیے ایک

سب سے پہلے اپنے کمپیوٹر یا موبائل پر کسی بھی انٹرنیٹ براؤزر کو کھولیں ای پی ایف او کی فائل آفیشیل ویب سائٹ پر ڈبلیو ڈبلیو ڈبلیو ڈاٹ ای پی ایف انڈیا ڈاٹ گورمنٹ ڈاٹ ان پر جائیں ای پی ایف او جنریشن سیکشن میں پہنچنے کے بعد آپ کو اپنی ذاتی اور